میں ایک ٹیچر ہوں میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں اور اسکول بھی پڑھاتی ہوں بچوں کو پڑھانا ایک اچھی بات ہوتی ہے میں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم نہیں کر سکتے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ تعلیم لے سکیں اس لیے میں انہیں فری میں تعلیم دیتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ بچے آ پڑھیں اور آگے بڑھیں اس لیے میں بچوں کو شکشت کرتی ہوں میں نے اس لیے اس یہ روزگار اس لیے چنا کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو تعلیم نہیں ملتی اور وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اور میں چاہتی ہوں وہ بچے آگے بڑھیں